गाइके गोबर शुद्ध होइ छै तऽ निप निपलासँ बहुत अच्छा होइ हइ जे माँ लक्ष्मी आबै छथिन लक्ष्मीके बसेरा होइ छथिन बुझलिए तऽ ओहि दुआरे शुद्ध गोबर गाइके गेटपर निपैके निपै हइ घर अँगना निपै हइ तऽ अच्छा होइ हइ जे माँ लक्ष्मी आबै छथिन ओहिके माँ सरस्वती आबै छथिन सबचीज एहिसँ बहुत अच्छा होइ हइ बुझलिए ताहि दुआरे गाइके गोबर बहुत शुद्ध होइ हइ निपल जाइ हइ माँ लक्ष्मीके माँ दुर्गाके सरस्वतीके बसेरा होइ बसेरा होइ छनि ओहिसँ लाभ होइ छै सबचीज बहुत अच्छासँ होइ छै ओहि दुआरे निपल पोतल जाइ छै अँगना घर ताहि दुआरे सबचीजके माँ दुर्गाके कालीके सबचीजके बसेरा होइ छै शुद्ध मानल जाइ छै आओर निपला पोतलासँ ताहि दुआरे निपै पोतै छिए बुझलिए ने तऽ बहुत अच्छा बात हइ निपला पोतलासँ खराबी नहि हइ बहुत अच्छा हइ जे माँ लक्ष्मी दुर्गा सभके बसेरा होइ छथिन ओहिमे श्रद्धा पाबै छथिन श्रद्धासँ आबै छथिन नहि निपलासँ नहि श्रद्धा होइ छै नहि देव देव पितर आबै छथिन नीपि पोति देलासँ बहुत अच्छा होइ हइ जे देव पितर आबै छथिन बहुत सुखी सम्पन्न सबचीज धन बीतसब बढ़ै छै ओहिसँ बुझलिए तऽ एहि दुआरे निपल जाइ छै नहि निपतै तऽ नहि अएथिन ओहि दुआरे निपल जाइ छै जाहिसँ सब देव पितर आबै छथिन बसेरा लै छथिन ओहिमे नीक सबचीज उन्नति बढ़ै हइ धन सम्पति सबचीज बढ़ै हइ गाइके गोबर बहुत शुद्ध होइ छै सबचीज होइ छै गाइके गोबरसँ गाइके गोबर बहुत अच्छा होइ गउ माता छथिन हुनकासँ बहुत लाभ होइ छै गाइके गोबरसँ बहुत लाभ होइ छै आओर सब देव पितर बहुत खुश होइ छथिन ओहिसँ निपल पोतल देखलासँ श्रद्धा देखलासँ सब खूब देव पितर खूब अथी होइ छथिन खुश होइ छथिन ओहिपर धन बीत सबचीज बढ़ै छथिन बुझलिए ताहि लऽ कऽ लोक निपल पोतल जाइ हइ माँ सरस्वतीके माँ कालीके माँ दुर्गाके सभके हुनका बसेरा होइ छनि बुझलिए ताहि लऽ कऽ सबचीज कएल जाइ छै जतना जतेक सफाइसँ रखिऔ ततेक सभ देवता खुश होइ छथिन बुझलिए ताहि लऽ कऽ निपल पोतल जाइ छै बुझलिए ने सभ देव पितर खुश होइ छथिन ओहिपर बुझलिए ताहि लऽ कऽ निपल पोतल जाइ छै तऽ सब धन बीत रुपैआ पइसा सबचीज बढ़ै छै ओहिमे माँ लक्ष्मी श्रद्धासँ आबै छथिन बसेरा लै छथिन घरमे निपला पोतलासँ श्रद्धा कएलासँ बुझलिए नहि श्रद्धा नहि करबै तऽ माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती दुर्गा नहि अएथिन नहि बसेरा लेथिन बुझलिए ताहि लऽ कऽ निपल पोतल जाइ छै जे माँ लक्ष्मी दुर्गा बसेरा लै छथिन बुझलिए ने बहुत नीकके बात छै बहुत श्रद्धाके बात छै बुझलिए ने सभ लोक इएहलए निपल पोतल जाइ छनि घर अँगना देहरी सब इएहसँ निपल जाइ छनि सब देव पितर बसेरा लै छथिन ओहिमे बुझलिए ने बहुत अच्छाके बात हइ बुझलिए तऽ ठीक हइ अपन बहुत बसेराके बात हइ बहुत बसेरा लै छथिन माँ लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सभ बसेरा लै छथिन निपल जाइ हइ गाइके गोबरसँ अँगना घर सब निपल जाइ हइ तऽ ओहिमे सबचीजके वृद्धि होइ हइ उन्नति होइ हइ आओर कचरा लगेलासँ कोइ चीज कोइ देव पितर नहि आबै छथिन घरमे ताहि दुआरे निपल पोतल जाइ हइ बुझलिए सबचीजके बहुत देव पितर बहुत बढ़िआँ छथिन जे बहुत दयालु छथिन सबचीज श्रद्धासँ सबचीज दै छथिन आओर नहि श्रद्धा कएलासँ नहि दै छथिन नहि आबै छथिन नहि बसेरा लै छथिन घरमे बुझलिए ताहि लऽ कऽ सबचीज कएल जाइ हइ बुझलिए गाइके गोबर बहुत शुद्ध होइ छै सबचीज होइ छै गाइके गोबरसँ सबसँ उत्तम गाइके गोबर भेलै सबसँ शुद्ध चीज भेलै बुझलिए ताहि लऽ कऽ निपल पोतल जाइ हइ आओर बहुत माँ दुर्गा माँ काली माँ सरस्वती सभ देवता बसेरा लै छथिन आबै छथिन श्रद्धासँ घरमे रहै छथिन बुझलिए तऽ इएह बात बुझलिए तऽ वएहसँ ई लोक निपल पोतल जाइ हइ बुझलिए तऽ निपै पोतै छिए अपन आओर माँ लक्ष्मीके बोलबै छिअनि माँ दुर्गाके बोलबै छिअनि माँ सरस्वतीके बोलबै छिअनि सभ आबै छथिन श्रद्धासँ ओहि घरमे प्रवेश करै छथिन रहै छथिन तऽ वएह त्योहारसँ निपल जाइ हइ मनाएल जाइ हइ सब पर पाबनिमे सब मनाएल जाइ हइ निपल पोतल जाइ हइ तऽ वएह बात हइ बुझलिए देव पितर बहुत दयालु छथिन तऽ दया दै छथिन सब चीजके बसेरा होइ छनि हिनका बुझलिए तऽ ईसब बसेरा होइ छथिन बुझलिए ने घर निपै छिअनि अँगना निपै छिअनि दुअरा दुअरा निपै छिअनि तऽ माँ लक्ष्मीके बसेरा होइ छनि ओहिसँ लाभ होइ हइ सुखी सम्पन्न होइ हइ सबचीज बढ़ै छै धन बीत सम्पति बढ़ै छै ओहिसँ निपला निपला पोतलासँ बुझलिए तऽ इएह बात छै बुझलिए तऽ देखिऔ तऽ वएह बात छै बुझलिए ने वएह बात हइ बुझलिए ने जे सबचीज बहुत अच्छा छै बहुत लाभ छै बहुत हम बहुत खुशीके बात छै बुझलिए तऽ सबचीज ठीक छै बुझलिए ने निपला पोतलासँ सबचीज ठीक छै बुझलिए ने आँगन निपिऔ घर निपिऔ दुअरा निपिऔ साफ सफाइ करिऔ तऽ माँ लक्ष्मीके बसेरा होइ छै बुझलिए तऽ माँ लक्ष्मीके बसेरा होइ छै बुझलिए ने तऽ वएह लऽ कऽ लोक त्योहार मनाएल जाइ हइ बुझलिए ने तऽ त्योहार मनाएल जाइ हइ बुझलिए ने वएह त्योहार मनाएल जाइ छै बुझलिए खुशीके बात छै ई नहि जे नहि खुशीके बात छै खुशीके बात छै खुशिआली मनाएल जाइ छै ओहिसँ निपला पोतलासँ बुझलिए

तऽ खुशीके बात छै खुशिआली मनाएल जाइ छै